جی السلام علیکم جی میں طلعت بول رہی ہوں جی مجھے فرنیچر کا سامان چاہیے تھا شادی شادی کا ہوتا ہے نا فرنیچر پلنگ وغیرہ سب

س پیسہ س یہے ہائی کوالٹی کا سامان چاہیے ہائی کوالٹی کا سامان چاہیے پیسے کی یہ نہیں ہے لیکن سامان اچھا ہونا چاہیے جی جی سب سے اچھان گ میں کون سا کوالٹی اچھا ہوگ تو اس میں لکڑی یہ پلنگ تو خراب نہیں ہوگا جی مجھے ہائی کوالٹی کا چاہیے لیکن سامان خراب نہیں ہونا چاہیے کہاں پر دینان ہے ویسے آپ کا دکان کہاں پر ہے ٹھیک ہے آ ج ہم آ رہے ہیں شام کو